ठीक है जी कितने बजे तक आओगे आप ठीक है तो सर थाली हमारे यहाँ शुद्ध घी से बना खाना भी बनता है जी

जलेबी दो सौ रुपए के लिए और मावा बाटी छः सौ रुपए किलो है ठीक है बिल्कुल कितने बताओगे कितने तक आओगे आप

आप की सीट बुक कर दी गई है हाँ मैम पाँच पाँच लोग हैं